ہیلو میں تین مہینے پہلے فرج لیا تھا پہلے ہمیں بہت دقّت ہوتی تھی سامان رکھنے کے واسطے برف کے واسطے بہت دقت ہوتی تھی ہم فرج لینے کے بعد ہمیں سامان رکھنے کے واسطے ایک جگہ مل گئی جہاں پہ سامان رکھ سکتے ہم اسٹور کر سکتے سامان فریش رہتا پہلے لوگ آتے تھے تو سامان جا کے لے کے آنے میں پریشانی ہوتی تھی اب ہم سامان سامان فرج میں رکھ دیے تو سامان فرج میں رہنے کی وجہ سے فریش رہ رہا آئس مل رہی جس سے ہم ٹھنڈہ پانی پی سک رہے فرج اچھی چیز ہے